आङो जे जाबाय लोगोफोरजों जेरै रायज्लायो बिदिनो मोजां गाज्रि बिदिनो रायलायो आरो रालायनाय जायो आरो जेरै स्कुलाव थांनाय बेरायनाय आरिआव रायज्लायनाय मोजां गाज्रि बिदिनो रायलायो आरो अफाय थांनो अफाय फैगोन अफाय थांगोन बिदिखौ रायलायनाय जायो आरो थांलाय फैलाय बिदिनो लोगोफोरजों मोजाङैनो रायलायनाय जायो आरो गाज्रिखौथ' रायलायखाया मोजाङैनो रायलायनाय जायो आरो नखरनि मानसिफोरजों नखराव जेरै बिमा फिपा आरिजों मोजाङैनो रायलायनाय जायो आरो गुरैयै आरो बिदिनो सनमान लालायलायनानै आराम बिदिनो नखरनि मानथिफोरजों गुरैयै रायलायो जेरै बिमा बिमाजोंथ' मोजाङैनो रायलायो बिमा आराम अनलायनानै रायलायनाय जायो आरो आरो बिफाजों बिफा जों बिफाजोंबो रायलायो बिदिनो अफाय थांनो मानो बिदि सोङो आरो बेरायनायफ्राव आमफ्राय बिदिनो मोजाङैनो रायलायनाय गुरै बिदिनो सनमान लालायनानै बिदिनो लोगोफोरजोंबो बिदिनो रायलायनायानो जायो बिदिनो आमफाय आमफ्राय बिनिफ्राय बिदिनो कलेज थांनाय आरियावबो रायलायनाय जायो आरो लोगोफोरजों बिदिनो अनेक लोगोफोर थायो बिदिनो मोजां गाज्रि रायलायनाय नखर नाथ' नखर बिदिनो मोजाङैनो रायलायखायो बिमा फिपाजोंबो सनमान लानानै आरो बिदिनो मोजां गाज्रि बांसिन बिमा फिपाजों रायलायनाय जायो आरो